अह अह अह आलुवा आं खेथि मावना जायोमोन आंना हाया बहुथ दं दा गैला दा सारि बिघा सोनो नागिरदों सारि बिघायाव बिघा बिघासे नांगोन आंनो

दामा बिघायै नांगोन बिघा बिघायाव दुइ लाख दुइ लाख

अह निजा एकेबारे जादो जादो खमायनो दा हानि दामफ्रानो जाग्रोथों फंबाय अह अह दा बेसेसो होगोन नोंलाय खै अह दे माजों बिगोन हाफोरखौलाय हाखौ माब्ला नायहैगोन नोंलाय अह दे दे जागोन दे फंबाय दे अह दुइ लाख गथा नंगौमोनथ' आंनो बांद्रायदों अह अह